हम्मे आर दाहार एलै तऽ गेलियै मछरी मारय मारय गेलियै तऽ आइ गेलियै तऽ नहिए मरेलै फेर दूसरा दिन गेलियै तऽ बड़का पकड़ेलै पकड़िकऽ अनली हम सब गोटे अनलाके बाद सब्जी बनेलियै ओहिके बाद सब गोटे खेलियै खेलाक बाद फेर अगिला दिन गेलियै तऽ ओहि दिन नहिए पकड़ेलै सब गोटे घूमिके चलि एलियै फेर ओहिके बिहान होके गेलियै सब गोटे तऽ जेना बड़का होलै केकरो छोटका होलै सब पकड़लऽकै आ फेर ओहिके बिहान होके गेलियै तऽ नहिए पकड़ेलै जेना हौअऽ बड़का मछली ओसब जाले फाड़ि देलकै तऽ फाड़िकऽ ओसब निकलि गेलै हम्मे आर फिरसे घूमिके चलि एलियै घूमिके अयलाके बाद फेर ओहिके फेर ओहिके बिहान होके गेलियै कि बिहान होके गेलियै तऽ पोखरिमे पानिये कम भऽ गेलै पानि कम भेलाक बाद एक्को गो नहि पकड़ेलै साफे केकरो नहि सब गोटे खालिए खालिए घूमिके चलि एलियै फेरो ओहिके बिहान होके गेलियै गेलियै तऽ ओत्ते नहि रहै तनी मनी रहै बड़का नहि रहै ओहिमे छोटे मोट रहय तनी मनी पकड़ेलै सब गोटेके पकड़िके आनलीयै